پینتیس ایک ایک سو چورانوے پانچ لاکھ تین سو انہتر چھ ہزار پانچ سو نواسی تین ہزار چھ سو ایک آٹھ لاکھ دس ہزار